छवीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ सतहठि टे मार्च उणिवीह सौ छियानवे पंद्रहं अप्रैल उणिवीह सौ अठानवे वीह नवम्बर उणिवीह सौ ॿाहठि टे फेबररी उणिवीह सौ टेवंजाहु